अच्छा तुस मिगी अपने लक्ष्य दे बारे च दस्सो के तुस केह् करना चांह्दे न अपनी जिंदगी च ते जि'यां के तुस बचपन च बी हे बचपन च थोआड़ा लक्ष्य केह् होंदा हा जि'यां थोआड़ी पढ़ाई अग्गें अग्गें बद्धदी गेई ऐ ते थोआड़ा लक्ष्य केह् रेआ ऐ होर हून तुस केह् बनना चांह्दे न में तुसें सारें शा पैह्ले एह् सनान्नां के बचपन च मेरा कोई लक्ष्य नीं होंदा हा बस जि'यां जि'यां पढ़ाई बद्धदी गेई ते उ'आं उ'आं लक्ष्य दा पता लगदा गेआ जि'यां निक्के होंदै असें कोई पता नीं होंदा हा बस साढ़ा लक्ष्य इ'यै होंदा हा के इक क्लास पास करनी कोई जि'यां अच्छे नंबर लेइयै बस उ'यै लक्ष्य होंदा हा इ'यां इक क्लास होंदी गेई बद्धदी गेई ते उ'यै लक्ष्य होंदा हा साढ़ा इ'यां इ'यां अट्ठमीं दसमीं होई क्लास बोर्ड दी क्लास ही दसमीं असें साढ़ा लक्ष्य इ'यै था कि पास करना अच्छे नंबर लेइयै पास होना बस इ'यै साढ़ा लक्ष्य हा बाकि बाकि फ्ही ग्यारह्मीं जिससै अस पुज्जे तां असें मैडिकल रक्खेआ फ्ही उत्थै जाइयै असें पता लग्गेआ कोई लक्ष्य नांऽ दी कोई चीज ऐ अग्गै किश बनना ऐ तां फ्ही उत्थुआं बाद मेरा लक्ष्य बनेआ कि में डाक्टर बनना ऐ असें ग्यारह्मीं बारह्मीं पढ़ी असें शैल मैह्नत कीती अच्छे नंबर आए अच्छे उत्थुआं फ्ही कॉलेज जिस मोकै कॉलेज आए अस तां असें उत्थै मैडिकल सब्जैक्ट नीं थ्होआ थे वी थे सब्जैक्ट मिलदे पर आर्ट्स लैता असें इत्थै बड़ा कोविड चले दा उस मोकै कोई ऐसा पढ़ाई अच्छी नीं होआ दी ही तां असें आर्ट्स लेई लैता इत्थै ते फ्ही में सोचेआ कि मेरा लक्ष्य टुट्टी जाना पर मेरा लक्ष्य नीं जि'यां कोविड खत्म होई गेआ तां असें फार्मेसी च अड्मिशन लेई लैती उत्थै गै चलदा रेहा साढ़ा स्टडी चली कन्नै कन्नै कॉलेज दी बी चली अपना लक्ष्य असें जारी रक्खा ऐ जिंदगी दे बिच कुछ बनना ऐ ते कुछ लक्ष्य रक्खना चाहिदा होर उस लक्ष्य गी पाने दा जेह्का पढ़ाई ऐ ओह् करने पौनी ऐ तुसें बड़ी मैह्नत करने पौनी ऐ अपना लक्ष्य पाने आस्तै इ'यै गल्ल में में सनाना के लक्ष्य रक्खो कोई बी मैह्नत करो लक्ष्य प्राप्त होई जाना बस अस बी लग्गे दे तुस बी लग्गो होर मेरा लक्ष्य इ'यै के डाक्टर बनना ते ओह् बनना गै बनना चाहे जिन्नी मैह्नत लग्गग जिन्ना जो किश बी होग असें बनना ही बनना ऐ